क्लाइमिंग हिकड़ो एडवेंचरस कोर्स आहे माण्हुनि खे फिज़िकली फिट हुअणु खपे जेतिरा तव्हां फिज़िकली फिट हूंदव तव्हां रोज़ नयां नयां एडवेंचर कंदा रोज नयां नयां ट्रैक ऐं पीक चढ़ंदा वेंदा रोज नयां नयां चीजूं ॾिसंदा वेंदा नेचर जेतिरो वधीक सुठो लॻंदो आहे हर हिकु ट्रैक पाण ॿिए में हिकु ॿिए खां वधीक सुठो आहे पर हिकु ॿिए खां बरानो बि आहे हिकु ॿिए खां मेंटली ऐं फिज़िकली फिट हूंदा तॾहिं ई तव्हां हर हिकु एट ट्रैक कंप्लीट करे सघंदासि त त सभिनि खे पंहिंजी फिज़िकल फ़ीटनिस ते वधीक में वधीक ध्यानु ॾियणु खपे बाक़ी तव्हां वटि हिकु पन बि हुअणु खपनि ट्रैकिंग वास्ते ट्रैकिंग में हिकिड़ो सुठो गाईड हुअणु खपे जेको तव्हांखे तव्हांजो ट्रैक कंपलीट कराए तव्हांखे प्रोपर गाईड करे बाक़ी इंडिया में घटि में घटि सोरहं ट्रैक आहिनि जेके मां कम्पलीट कया आहिनि